आप भारत की राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं क्या सोचेंगे भारत की राजधानी भारत की राजनीति के के बारे में क्या सोचेंगे राजनीतिक तो राजनीतिक होता है चाहे भारत का हो या समाज का हो या जिसका भी हो घर का हो परिवार का हो राजनीतिक राजनीतिक होता है इसके बारे में क्या सोचना है कुछ नहीं सोचना है सोचने वाले के लिए बहुत कुछ है नहीं सोचने वाले के लिए कुछ नहीं है एक लोकतांत्रिक के रूप में आप भारत के बारे में क्या पसन्द करते हैं भारत के बारे में हम बहुत कुछ पसन्द करते हैं खाना हो गया कपड़ा हो गया या जो भी हो गिया सबसे ज़्यादे तो उत्तम खाना है और लिबास है कपड़ा भारत का लिबास नारी का लिबास हो गया तो सबसे उत्तम सबसे अच्छा तो यही है और क्या रहेगा आप ये मन चाहे राजनीतिक नेता कौन हैं और अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा मेरा मेरे मेरे राजनीतिक के नेता तो हम तो सबसे अच्छा मेरे लिए मेरे लिए मेरे हक में तो सभी नेता अच्छे हैं लेकिन हम सबसे ज़्यादे आर जे डी तेजस्वी को ज़्यादे ही अच्छा मानते हैं बेटर मानते हैं अभी के दौर में अभी के लिहाज से वो बहुत ही सही हैं बहुत अच्छे है हम लोगों की वजह हम हमारे सोच से अब अगला का क्या सोच है अगला सोच से क्या लेना देना हर इन्सान अपने हिसाब से जीता है अपने तरीके से जीता है अपने घर में हो गया अपने समाज में हो गया कहीं भी हो गया वो अपने हिसाब से जीता है अपने हिसाब से चलता है तो हम तो उनको पसन्द करते हैं अदरवाइज़ कभी हमको उनसे मिलने का मौका मिला हम तो सोचते हैं कि मिले कभी हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनसे कभी मिलेंगे फेस टू फेस बात करेंगे तो बहुत सारी जानकारी लेंगे बहुत सारी बात पूछेंगे बहुत सारा बात पूछना है उनसे बहुत सारा समझना है समझेंगे पूछेंगे कैसे कैसे है सब नहीं है हम तो चाहते हैं कि मिलें हम उनसे और जल्दी मिलें और अच्छे मिलें अच्छे से हम भी मिलें वो भी मिलें और जो भी बात हो अच्छे से करे हम उनकी बात समझें वो हमारी बात समझें हमारे लिए सबसे बड़का सबसे भाड़ी दुर्भाग्य तो यही होगा सौभाग्य होगा दुर्भाग्य नहीं होगा सॉरी सौभाग्य होगा कि हम उनसे मिलें और हम उनसे जानकारी लें आपने बारे में जानकारी दें उनके बारे में जनकारी लें समाज के बारे में राजनीति के बारे में जो भी हो अदरवाइज़ सब हम और यह जो भी हो हमारा जो भी हमारे अपने तहत जो भी प्रॉब्लम हो उनसे हम बताएँ उनसे कहें या गाँव समाज अदर अपने यहाँ अगल बगल के बारे में जो भी हो हम उनसे समझें कहें हम हम तो सोचते हैं कि हमसे मिले वो हम या हम उनसे मिलें कहीं पर वो कहीं आएँ हम उनसे मिलें जाके तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम मिलें उनसे राजनीतिक क्या है राजनीतिक करने वाले के लिए ही राजनीतिक सही है राजनीतिक या जैसे घर परिवार में ही घर में आदमी रहते हैं बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं वो अपने हिसाब से रहते हैं अपने हिसाब से बाल बच्चे को ढालते हैं अपने हिसाब से जीते हैं उसी तरीके से राजनीतिक हो गया राजनीतिक का मतलब हो गया वो राजा तो वो उसी तरीके से वो भी हैं वो भी रहते हैं लेकिन हर आदमी का सोच अलग अलग है हर आदमी का हिसाब अलग है इसलिए सब सब सब के लिए अच्छा नहीं है और सब सबको अच्छा नहीं कहता है लेकिन हम जिसको अच्छा समझे या जो मेरे लिए अच्छे हैं सही है उनके बारे में हम बता जी बता दिए पहले लालू यादव थे उनके बाद अभी तेजस्वी यादव हैं वो भी अच्छे हैं सही हैं अब देखिए आगे जो होगा ओ होगा लेकिन हमरे लिए तो सही हैं आर जे डी को हम मानते हैं अच्छे हैं अच्छे काम करते हैं काम कुछ करें या नहीं करे लेकिन विचार अच्छे हैं सोच अच्छी है पब्लिक के बारे में अच्छा सोचते हैं अच्छा बोलते हैं वही बहुत अच्छा है और एजुकेशन के बारे में भी सोच अच्छा है अभी सब के बारे में जितना है सोचते हैं समझते हैं राजनीतिक का मतलब हो गया नेता का मतलब हो गया कि वो आम पब्लिक के बात को समझें सुनें समझे फिर उस पर अमल करे जिसको किसी च् किसी को नौकरी की ज़रूरत है किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है किसी को घर की ज़रूरत है किसी को वो जिस चीज़ जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो जिस टाइम पर उस टाइम पर उसको देना चाहिए दिलवाना चाहिए यही अच्छा है पब्लिक के लिए भी और ये नेता लोग के लिए भी तो अभी के दौर में ऐसा कुछ होता नहीं है आगे जो होगा देखा जाएगा आगे का आगे देखा जाएगा हर इन्सान तो इसी सहारे जी रहा है इसी के सहारे है इसी सहारे जी रहा है इसी सोच पर जी रहा है कि आगे आगे जो होगा अच्छा होगा होते रहेगा